उ झूलेलाल तव्हां मूंखे हिकु आर्ट घुरे थी तव्हां कहिड़ी कहिड़ी आर्ट विकिणंदा आहियो ठीकु आहे मूंखे हिकु फ़्लॉवर पॉट खपे तव्हां मूंखे ॿुधाए था घुरु कहिड़ो कहिड़ो पेंटर जी आहे हूं हूं हा हा मूंखे हिकु मूंखे पिकासो जो खपे

हा तव्हां मूंखे हा तव्हां मूंखे ॿुधाए थो सघे तव्हां पेंटिंग में छा छा आहे तव्हां कहिड़ी रेंज जा पेंटिंग आहिनि कहिड़ी कहिड़ी रेंज में तव्हां खे वटि पेंटिंग आहे अछा तव्हां मूंखे त ॿुधाए था सघो पि पिकासो जा पेंटिंग मां छा छा आयलु आहे इहो छा छा ड्रॉ कयो आहे हा तव्हांखे हू पिया पिकासो कल्चर में छा आहे तव्हांजे वटि फ़्लॉवर पॉट में कहिड़ी कहिड़ी रेंज जा पेंटिंग आहिनि तव्हां ॿुधाए था सघो मूंखे

तव्हां मूंखे एड्रेस ॿुधाए था सघो तव्हांजी दुकान जो अछा ठीकु आहे ठीकु आहे मां सुभाणे अचंदमि तव्हांजी शॉप तां जय झूलेलाल